हैलो ठीक तुस सनाओ हां जी तुस कु'न लौहत्तर सलै लौहत्तर स्लैट दा नांऽ केह् ऐ थुआढ़ा अच्छा अच्छा राधा होरें राधा क्रिशन होरें दे जागत अच्छा अच्छा सनाओ कुत्थें पानी अच्छा मतलब किन्नियां पोआनियां न अच्छा इक बू अच्छा थड़ी दे बुह्टे गी ढाह्ना पैह्लें अस ते कोई इक बूह्टे दा लग्गना कोई दो ज्हार अगर कोई बाले बूले कढाने तुसें तां पंजाह् रपेऽ बद्ध लग्गना हां मै अज्ज उत्थें गेदा कुतै कम्म फ्ही उत्थें बूह्टे ढाने उंदै ते उनें कान्ट्रैक्ट दित्ते दा मिकी उत्थैं मैं लैता पंजाह् रपेऽ फट्टा ते सत्तर रपेऽ बटन अच्छा हून तुसै सनाओ तुस फट्टी चरानी जां बटन अच्छा कुतै कोई ब्याह् ब्यूह् ऐ अच्छा अच्छा अच्छा ठीक ऐ पाई लैगे कैल्लू कल आई जाह्गे हां ठीक ऐ फ्ही त्रै ज्हार रपेआ इक बूह्टा किन्ने बुट्टे ढाह्ने न ठीक ऐ